ॿारन जी पढ़ाईअ जी ॻाल्हि जॾहिं अचे थी त हींअर जी पढ़ाई त हिकु अलॻि स्तर ते वञी पुॼी वई आहे ॿारु घरु वेठे पढ़ी थो सघे उनखे किथे वञण जी जरूरत कान्हे त असां ईएं ई चवंदासे की अञा अॻिते ॿार वधीक पढ़ी सघनि त अॻे अञा उनखे वधीक सुठी सुठी समुझण जी शक्ती मिले पर जीअं पाण चऊं था की टेलीविज़न आहे ऑनलाइन जे माध्यम मां ॿारु पढ़े थो त उनजा उनखे नुक़सान ॿ आहिनि उनसां ॿार जी अखियूं बि खिचाइजनि थियूं या ध्यानु थोरो थोरो भिटिकी थो वञे त उनजो बि पाण खे थोरो थोरो ध्यानु रखिणो आहे ईएं न की भई ऑनलाइन ते च रुॻो पढ़ायूं ऐं ऑनलाइन छाहे एॾो दिमाग़ में असरु नथो करे जेतिरो पाण पंहिंजा जेके गुरु आहिनि उन उहे जेको पढ़ाइनि था उहो थोरो दिमाग़ में वधीक थो वेहि उहा वस्तू मां ॾिठी आहे उहा शइ मां ॾिठी आहे त उहो थोरो ध्यानु रखिणो बाक़ी त पंहिंजी पढ़ाई ॿार जी जेकी आहे उहा भविष्य में इलाही अॻिते वेंदी अहिड़ो असां इछाऊं था